असां नंढे ॿारनि खे बचाइण लाइ इहो पै कंदा आहियूं पंहिंजे हथनि खे धुअणो खपिजे ऐं पाण खे उन्हनि खे बचाइण लाइ सुठा टिशू इस्तेमालु करणा खपजनि नंढे ॿारनि खे जिते पाण रखूं था जंहिं जॻह ते रखूं था उहा जॻह सॼी साफ़ सुथिरी हुजणी खपिजे ऐं हुते दुआ वुआ कुझ बि न हुजे फालतुअ जी शइ न हुजे कुझु छा सॼो सॼी जॻह साफ़ सुथरी हुजे ॿारनि खे सुरक्षित करण लाइ ऐं ॿारनि खे अॻियां सुरक्षित करण लाइ बि उन्हनि खे खाधो पितो उन्हनि खे सुठो खाराइणो खपिजे ॿार जी माउ खे सुठो खाधो खा खाराइणो खपिजे कि ॿार जी माउ खे बि ताक़त मिले ऐं ॿारु ॿार खे ताक़त मिले ॿार खे काई बीमारी न लॻे ॿार सुरक्षित आ आहियो सुरक्षित वञे ऐं जेतिरो ऐं जेतिरो ॿार खे ॿार खे करण लाइ अॻियां उन खे उन जे सुरक्षित सुरक्षा करण लाइ ढंग सां बिल्कुल कंहिं ढंग ई नर्स खे रखिणो खपजे